अपन मातृभाषा सऽ अलग भाषा भी हम पढाइ कयने छी जेनाकि हिन्दी हिन्दी भी हमर मातृभाषा छै और एहि सऽ हटि कऽ इंगलिश भाषा सेहो पढाइ केने छी इंगलिश मे इंटरनेशनल भाषा होइ छै अन्तर्राष्ट्रीय भाषा होइ छै ओकरा अनुवाद कऽ कऽ कऽ हिन्दी मे ओकर संस्करण के बारे मे सेहो हमरा अनुभव भेल अछि कि जगह जगह पर अलग अलग तरह के भाषा के प्रयोग कएल जाइ छै तऽ ओहि सब चीज के शिक्षा रखनाय जानकारी रखनाय बहुत ही ज्यादा आवश्यक होइ छै आब जेनाकि हम कखनो दोसर जगह पर जेबै ओहिठमन हमर अपन मूल भाषा निज भाषा के प्रयोग नहि हेतै नहि होइ छै ओहिठाम अगर हम अपन मूल भाषा के प्रयोग करबै तऽ हम वहाँ हमरा बहुत दिक्कत हेतै ओतऽ गुजर बसर करऽ मे रहऽ मे ताहि दुआरे हमरा ओहिठमन जे भाषा के उपयोग होइ छै हिन्दी भाषा ओइ चीज के शिक्षा हमरा पहिने प्राप्त करऽ के रहै छै ताकि ओतऽ गेलाके बाद हमरा कोनो तरह के कठिनाइ परेशानी के सामना नहि करऽ पड़ै छै आओर हिन्दी संस्करण भी मैथिली भाषा सऽ मिलैत जुलैत छै हिन्दी मे ही प्रेमचन्द्र जी के उपन्यास आओर भी बहुत बौद्धिक कथा आओर भी बहुत सारा आध्यात्मिक ग्रन्थ सब हिन्दी भाषा मे वर्णित छै एक सऽ एक संस्करण छै दोहा के द्वारा भी कथा के द्वारा भी ओकर सबके अन्दर सार छुपल छै जाहि चीज के पढलाके बाद समझलाके बाद बहुत अनुभव होइ छै आओर ओ सब एक बहुत बड़ा शिक्षाप्रद चीज होइ छै